आङो बेंटलाव थानाय मोनसे दखाननिफ्राय अजाय नामनि दखानदारनिफ्राय मोनसे फेस क्रिम बायदोंमोन आरो बे फेस क्रिमनि मुङानो जाबाय फेर एन हेन्डसाम बे फेस क्रिमखौ बे दखानाव जोबोद मोजां मोननायखाय आङो बायदोंमोन आरो बे फेस क्रिमखौ बायनानै आं जोबोद बाहायनाय जादोंमोन आरो बे फेस क्रिमनि गेजेरजों फेस क्रिमनि गेजेरजों आंनि मोखाङा जोबथा सिथर आरो मा मा जाबाय बे फेस क्रिमनि थाखायनो बे फेस क्रिमखौ मोजां होननानै दखानदारा आंखौ थगायदोंमोन आरो बे फेस क्रिमखौ बाहायनानै आंनि मोखाङा जोबोर सिथर आरो आरो मोखाङाबो जोबथा असाइस जालांबाय बे फेस क्रिमखौ आंखौ बे दखानदारफ्रा थगायदोंमोन मोजां मोजां होननानै बे फेस क्रिमखौ बाहायनायनि थाखायनो आंहा जोबथा सिथर आरो मा मा मोखाङाव मा मा सिथर बेरबोबाय आरो बे फेस क्रिमखौ आं बाहायनाय जानाय नंला मानोना बे फेस क्रिमखौ बाहायनानै आंहा मोखाङा सिथर जानाय जाबाय मानोना सिगां आंनि बे फेस क्रिमखौ बाहायैनि सिगां आंनि मोखाङा जोबथा साफा आरो जोबथा स्लिममोन जेब्लानिफ्राय बे फेस क्रिमखौ बाहायदों अब्लानिफ्राय आंनि मोखाङा जोबथा सिथर जाग्रा जालांबाय आरो बिनि थाखायबो मोखाङाबो गाज्रि जालांबाय बे फेस क्रिमखौ बायनायनि थाखायनो आरो बे अजय नामनि दखानदारनाव बे फेस क्रिमखौ मालाबाबो बायला आरो बे दखानावबो जेबो फेस क्रिमखौनो बायला आं